सारा हमारे किसान आदमी हैं बारिश हो रही थी तो बारिश तो बंद हो गई है पहले के अच्छा फ़सल नहीं हो पा रही है और बारिश नहीं होती थी तो हम लोग पहेले के स्थिति बहुत ख़राब चल रही है तो वो बोला कि बारिश नहीं होती है तो ये इसलिए परेशान हैं नल का पानी नहीं एर चलता था वो बंद हो जा रहा है फिर भी जाकर कुएँ तर पानी खींचना पड़ता था लाइन लगाकर वहाँ से पानी लेकर आके सब लोग पीते थे बाकी अब स्थिति थोड़ा थोड़ा बदल रही है आज की स्थिति अच्छी है किन्तु थोड़ा पानी है सुकून से मिलता है सब लोग खा रहे हैं पी रहे हैं किसान आदमी एक मज़दूरी धतूरी करते हैं इसीलिए भाई बहन खेतीओं में लगते हैं करनते हैं कर कर के फिर अपना पेट पर्दा चलाते हैं हाँ और इसलिए मना थोड़ा थोड़ा सब स्थिति ह अच्छा हो जाती है

किसान हैं जहाँ पे ऊ कर रहे हैं कर कर न अपना सब कुछ चलाते हैं आ इस समय पानी को सुविधा अच्छा है सब कुछ करने के लिए ऐसा व्यवस्था चल रहा है ओ समय एक था कि आज इंसान पानी के लिए तरस रहे हैं खाने के लिए तरसते थे और सो रहने के लिए भी तड़पते थे धूप इतनी तेज़ लग रही थी वहीं भी आजकल के थोड़ा मने सब कुछ अच्छा है चल रहा है किसान भाइयों बहनों सब कुछ कर रहें हैं औ करने के बाद अपना पेट पर्दा चलाते हैं